ऑनलाइन सऽ मँगाबै छियै कपड़ा बजार नहि जाइ लए पड़ै छै ऑनलाइने सऽ मँगा लेलहुॅं कपड़ा पसन्द कयलहुॅं पसन्द भेल तऽ भेल नहि होइ छै पसन्द तऽ घुमाइयो दै छियै दोसरो कपड़ा मँगा लै छियै बाजार जाइ लए नहि पड़ै छै घरे बैसल सब काम भऽ जाइ छै कपड़ा मँगा लेलहुॅं ऑनलाइन सऽ पसन्द होइ छै तऽ लऽ लै छियै पैसा दए कऽ आ नहि पसन्द होइ छै तऽ घुमाइयो दै छियै आओर दोसरो लोक कहलक हे कतय सऽ लेलऽ यऽ केना कऽ लेल यऽ तऽ ओकरो बता दै छियै तऽ ओहो मँगा लै छै ऑनलाइन से ऑनलाइन सऽ मँगा लै छै पसन्द होइ छै तऽ लै छै नहि पसन्द होइ छै घुमा दै छै फेर दोसर कपड़ा मँगा लै छै ऑनलाइन से घरे बैसल भऽ जाइ छै काम बताबै लए नहि पड़ै छै बजार जाइ लए नहि पड़ै छै आइकाल्हि ऑनलाइन सऽ बहुत काम भऽ रहल छै ऑनलाइन सऽ करि लै छियै काम हमरा आरके घरे बैसल कपड़ा मँगा लेलहुॅं साया मँगा लेलहुॅं साड़ी मँगा लेलहुॅं सर्टे पेन्ट मँगा लेलहुॅं घरे बैसल ऑनलाइन सऽ मँगा लै छियै लऽ लै छियै पैसा दऽ दै छियै काम भऽ जाइ छै घरे बैसल नहि जाइ लए पड़ै छै बाजार बाल बच्चा सब वएह काम करै छै ऑनलाइन सऽ मँगा लै छै कपड़ा आरो बाजार नहि जाइ छियै घरे बैसल सब काम भऽ जाइ छै ऑनलाइनसँ मँगा लेलहुॅं लए लेलहुॅं पसन्द भेल तऽ लेलहुॅं नहि पसन्द भेल तऽ घुमा देलहुॅं फेर दोहरा कऽ मंगेलहुॅं लोको कहलक पूछलक तऽ बता देलहुॅं लोको सब मँगबै छै ओनलाइन सऽ घरे बैसल भऽ रहल छै काम घरे बैसल कपड़ा मँगा लै छियै घरे बैसल हर चीज आबि जाइ छै घरे बैसल

कपड़ा मंगेलहुॅं कोनो खास फूल पेन्टो आरो मंगबैके जरूरी रहै छै साड़िओ आर मँगबैके जरूरी रहै छै तऽ ऑनलाइन से मँगा लै छियै घरे बैसल बजार नै जाइ लए पड़ै छै बजार नै जाइ छियै बर्दाबै लऽ घरे बैठल मँगा लै छियै सब काम कइर लै छियै घरे बैठल